हाँ मेरा एक दोस्त है उसका नाम रवि है जो कि वो खेल को अपना पेशा मानता है उसने पढ़ाई लिखाई सारी बंद कर दी है और सिर्फ खेल पर ही फोकस किया हुआ है कि खेल से ही सब कुछ होगा उसका वो खेल में ज़्यादा उसका रुचि है और बहुत ज़्यादा मतलब उसका खेलने का मन करता है वो कोई भी खेल गेम जो है उसको बहुत ज़्यादा मन से खेलता है फिलहाल वो रनिंग करता है रनिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो दौड़ना बहुत पसंद करता है दौड़ने के लिए नए नए जूते जूते लेता रहता है नए नए लोअर्स लेता रहता है कि मैं इसको पहन के कंफर्टेबल महसूस करूँगा तो दौडूँगा और बहुत ज़्यादा ही मतलब कि वो इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों के में खेल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो खेलना बहुत पसंद करता है और हमारा जो स्कूल है तो उसमें जो है कि बाहर से बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जैसे फुटबॉल वुटबॉल का फोम आ जाता है कि इसको भरो बाहर खेलने जाना है ये बहुत ज़्यादा ये सब चीज का ऑप्शन रहता है तो हमारे स्कूल के जितने छात्र वगैरह रहते हैं वो सब ये सब फॉर्म भरते हैं छात्र छात्राएँ अब तो अब मॉडर्न जमाना हो गया है तो लड़कियाँ भी खेलना पसंद करती हैं लड़कियाँ भी बाहर जाना पसंद करती हैं वो भी अपने पापा मम्मी से परमिशन लेके उस फॉर्म को फिल करती हैं और बाहर जाके खेलती हैं फुटबॉल वुटबॉल में ज़्यादातर लड़कियाँ रहती हैं और और स्कूल में भी बहुत सारे गेम होते हैं जैसे स्कूल का ग्राउंड बड़ा होता है तो कभी कभी लोग कबड्डी करा देते हैं टीचर्स कबड्डी करा देते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं दो अलग अलग पार्ट होते हैं बीच में रस्सी डाल कर के अलग अलग दो लोग छः छः लोगों को एक तरफ कर देते हैं छः लोगों को एक तरफ कर लेते हैं और उसके द्वारा मतलब उसमें खेलते हैं लोग बहुत ही मजा आता है इन सब चीज़ों में